फोटोग्राफी दे चेंज फोटोग्राफी दे टाईम कन्नै कन्नै बड़ी चेंज़ आए पराना जमान्ना जेह्ड़ा फोटो खिच्चदे हे ओह् ब्लैक एंड व्हाईट औंदे हे ते अज्ज दे जमान्नै जेह्ड़े कलरफुल फोटो आंदे न उस जमान्नै कैमरे बड़े घट्ट थ्होंदे हे ते कैमरे दी बड़ी वेल्यू ही अज्ज ते कैमरे हर इक फोन बिच्च न ओह्दी बजह कन्नै ओह्दी वेल्यू जेह्ड़ी घटी दी ऐ कन्नै पैह्ले जमान्नै सारे इक ग्रुप बनाइयै रौंह्दे हे ते बड़े शैल लगदे हे ते कन्नै कन्नै फोटो खिच्चदे हे ते फ्ही ओह् ग्रुप फोटो च बड़े सोह्ने लगदे हे ते अज्ज दे जमान्नै जेह्ड़े फोन हर इक फोन बिच्च अपने अपने कैमरे न ते लोक अपने अपने फोन च फोटो खिच्चदे ते बक्ख बक्ख होइयै रौंह्दे न जेह्ड़ी साढ़ी लोकप्रियता ऐ एह्दी बजह कन्नै ओह् जेह्ड़ी खतम होई गेदी ऐ ते ओल्ड कैमरे होर पैह्लें कैम अस गल्ल पैह्लें दी अस गल्ल करचै जियां पैह्लें कैमरे दी जेह्ड़ी बड़ी जादा वेल्यू ही जेह्दे कैमरे असेंगी फोटो खिच्चनै गी कैमरे जेह्ड़े असेंगी घट्ट थ्होंदे हे ते फोटो जेह्ड़े पैह्ले जमान्ने च फोटो खिच्चदे हे ओह् ब्लैक एंड व्हाइट फोटो आंदे हे तां बी जेह्ड़े पैह्ले जमान्नै दे लोक हे फोटो खिच्चियै बड़े खुश होंदे हे ब्लैक एंड फोटो खिच्चियै बी बड़े खुश होंदे हे ते ग्रुप च फोटो खिच्चदे इक दूए कन्नै खिच्चने ते उ'नें बड़ा खुश होना जेह्ड़े अज्ज न्यू कैमरे दी अस न्यू जमान्ने दी अस गल्ल करचै ते हर बंदा ते हर बंदे कश अपना अपना फोन ऐ ते जेह्ड़ी लोकप्रियता ओह् खतम करी ओड़ी दी ऐ अपने अपने अपने अपने फोन बिच्च गै सारे बिजी रौंह्दे उ'नेंगी इक दूए दा कोई अता पता निं ऐ ते अपने अपने कैमरे च फोटो खिच्चदे ते अज्जकल जेह्ड़े बड़े सारे फीचर्स आई गेदे न अपने अपने फोन च सोशल मीडिया आई गेदा ऐ जेह्दे कन्नै लोक इक दूए कन्नै गल्ल बातचीत करदे ते एह् जेह्ड़ी लोकप्रियता एह्दे च खतम होई गेदी पैह्लें ग्रुप बनाइयै रौंह्दे हे ते बड़े सोह्ने लगदे हे ते अज्जकल जेह्ड़े एह् चीज़ां खतम होई गेदियां न एह् चीज़ां

कैमरे दी इस कैमरे जेह्ड़े न्यू अज्जकल फोन आए दे न्यू फोन आए दे न एह् फोन घट्ट पैसे कन्नै थ्होई जंदे ते घट्ट पैसे कन्नै असेंगी बड़ी सारियां जेह्ड़ियां क्वालिटियां असेंगी मिली जंदियां न बड़ियां सारियां क्वालिटियां आई जंदियां अलग अलग कैमरे आई जंदे जियां सोशल मीडिया आई जंदा जेह्दे उप्पर अस अपने जेह्ड़े विचार प्राप्त करी सकने न ते जेह्ड़े अस इ'यां गै फोनै दे जरिये अस विचार प्रकट करने कट्ठे होइयै बेहियै अस अपने विचार नेईं ओह् करने न इस चीज़ कन्नै जेह्ड़ी लोकें गी फायदा बी बड़ा होआ दा पैह्लें लोकें गी फोटो खिच्चने आस्तै कैमरे दे बड़ी बड़ियें मुश्कलें दा सामना करना पौंदा हा कैमरा कुसै बी फोटो खिच्चना होंदा तां कैमरे आह्ले कश जाना पौंदा हा फ्ही फोटो खिच्चना पर फोटो बी जेह्ड़ा ब्लैक एंड व्हाइट औंदा हा लेकिन हून असेंगी एह्दियां बड़ियां सुविधां हियां सुविधां जेह्ड़ियां प्रकट होई गेदियां असें ई हर इक बंदे कोल अपना अपना फोन ऐ हर इक बंदा अपना अपना हर चीज़ दा फोटो जेह्ड़ा क्लिक करी लैंदा मतलब असें एह्दियां फायदे बी बड़े न जेह्ड़े असेंगी फायदे बी हैन एह्दे च असेंगी बट एह्दे कन्नै साढ़ी लोकप्रियता जेह्ड़ी ऐ ओह् खतम होई गेदी ऐ हर इक बंदा जेह्ड़ा अज्जकल अपना अपना फोन रक्खे दा जिस करियै ओह् अपने अपने फोन च फोटो खिच्ची लैंदे न ते बड़े सारे फीचर आई गेदे न अज्जकल फोन बिच्च बी फोर जी फाईव जी नेटवर्क आई गेदा ते एह्दे कन्नै बड़ी सारी जेह्ड़े फायदे बी बड़े सारे न जेह्ड़े लोकें थ्होआ दे न फायदे बी बड़े सारे लोकें गी एह्दे कन्नै बड़े सारे फायदे थ्होआ दे पैह्लें बड़ी सारी मुश्कलें सामना करना पौंदा हा लोकें ते जेह्डे़ पैह्लें जमान्ने दे कैमरे हे ओह् उं'दे च इन्नी क्वालिटी बी निं ही ते इन्ने फीचर बी नेईं होंदे हे इ'यां गै लोक एडजस्ट करदे हे बट अज्जकल हर इक जेह्ड़ी सुविधा ऐ जेह्ड़ी लोकें गी थ्होआ दी ऐ हर इक सुविधा थ्होआ दी बट एह्दे कन्नै लोकप्रियता बिलकुल खतम होई दी ऐ लोक कट्ठे होइयै नेईं बौंह्दे अपने अपने बिजी रौंह्दे